दिल्ली में बिजली ऊअं त कान वेंदी आहे कॾहिं कॾहिं वध में वध वई त हिकु ॿ मिंट वास्ते उहो बि कॾहिं चप थी वेंदी आहे हिन करे जॾहिं खां दिल्ली खां सरकारु आई आहे हुअं त बिजलीअ जी काई कमी कोन्हे पहिरियों त कट रहंदो हुओ हाणे त बिजली चोवीह कलाक रहंदी आहे